میں نے دو سال پہلے ایک مجسمہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے وہ کام اتنا زیادہ بھاری لگا کہ میں تو کو ادا ہی چھوڑ دیا کیوں مجسمہ بنانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں یہ ایک ایسا فن جو کسی مہر کو ہی آتا ہے جب میں نے مجسمہ بنانے کی شروعات کی تب تو مجھے بڑا آسان لگ لگ رہا تھا لیکن جیسے جیسے میں اس میں گھستا گیا مجھے بڑی چیلنجوں کا سامنا کرنا پرا میں کچھ خاص نہیں کر پایا اور میں پریشان ہو گیا پھر میں اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی